म्हाका कोंकणीं गितां म्हणल्यार चान्न्याचें रातीं माडाच्या सावळेंत सारयिल्ल्या सोबीत मांडार मागीर हुंदीर मामा आयलो खाटी पोंदा लिपलो बेंड्रा फेस्ताक गेल्लो हांव निमण्या आयतारा साद तुगेलो आयकूंक आयलो करचें कितें हें कळ्ळेंना अशीं कोंकणी गितां म्हाका आवडटात कोंकणी भाशेन आशिल्ल्या कारणान ती काळजाक रिगतात आनी कोंकणी भाशेच कोंकणी मातयेचो परमळ तेतून म्हाका दिसता